آداب کیسے ہیں محترم انوار الحق مصباحی صاحب ہاں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں فرمائیے بھائی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ سن کر میں نے آپ کی گذشتہ تحریریں پڑھی ہیں زبان اور اسلوب میں روانی ہے چلیں دیکھتے ہیں آپ نے اس بار کیا نیا کیا ہے اچھا ہے ابتدائی جائزے میں کچھ سست لگا واقعات کو مختصر کرنا زیادہ بہتر ہوگا جی بھائی بالکل باقی زبان و بیان تو عمدہ ہے اور یہ ایک منفرد موضوع ہی ہے جی انوار بھائی خوش رہیں مکمل مسودہ کی تدوین کے بعد دوبارہ بھیج دیجیے گا میں اس کہانی کی اشاعت پر ضرور غور کروں گا